वीज कापल्यार दिसपट्ट्या जिणेचेर कास करून वेगवेगळ्या हंगामांत म्हत्वाचो परिणाम जावंक शकता जिणेचेर कसो परिणाम जाता हाची हांव थोडक्यान म्हायती दितां गिमाच्या दिसांनी थंड करपाची चड मागणी आशिल्ल्यान वीज काट जाता वातुनूकुलन आनी थंड करपाची पद्दत खंडीत जाता पावसाचें हांगा वादळाक लागून वीज पडपाक लागून वारंवार वीज कापता उदक शुद्धीकरण आनी पंपींग प्रणालीत व्यत येता कडून गेल्ल्या वीज लायनीक लागून वीज कापाचो धक्को वाडटा वैजकी सेवा आनी आपणाक कालीन सेवा मेळोवपाक अडचणी जाता संचारण आनी येरादारी मुळाव्या साधन सुविधाचेर परिणाम जाता वसन कर हंगामी देखेरेकीक लागून मध्यम वीज कापता शिपणावळ अशा शेतकी वेवस वेवसायाचेर परिणाम जाता भायल्या कार्यावळी आनी उत्सवा व्यर्थ हाडटा वीज लायणी पडून रानवटी उजाच्यो धक्को वाडटा पर्यटन आनी ल्हान वेवसायाचेर आर्थीक परिणाम जाता शिंयाळ तापोवणी यंत्रां खंडीत जावप जाव जाता घरांत थंड उरता खास करून दुबळ्या लोकसंख्ये खातीर हायपोतेर्मोचो हाचो धोक्को वाडटा उदक उदका कोरोनाचेर परिणाम जाता कारण नळ गोटून फुडटा मोबायल डिवायस चड करपाक चार्ज करपाक आनी जडिल्ले रावपाक अडचणी जाता वेवसायाचेर आर्थीक परिणाम खास करून विजेचेर आदारून आशिल्ल्यान वेवसायाचेर